हाँ मुझे दस से दस लाख के बीच के पाँच नंबर याद हैं एक लाख दो हजार तीन सौ तीन दो लाख तीन हजार चार सौ दो तीन लाख चार हजार पाँच सौ दो छः लाख दो हजार तीन सौ आठ पाँच लाख ग्यारह हजार तीन सौ बारह